नमस्ते भैया मछली तो बहुत है कौन कौन चाहिए आपको रोहू का तो सौ रुपये किलो है अरे भैया मारने मे समय तो होता है बहुत मेहनत होती है आपको थोक का चाहिए मच्छली इतना चाहिए तो आप सत्तर दे देंगे अरे यह भाई कम करेंगे तो दस तो हमको भी मिलना चाहिए चलिए पचास दे दीजिए आप साठ दे सकते हैं क्या है ना किलो साठ चल रहा है सत्तर चल रहा है चलिए ठिक है चालीस कर देंगे नैनी तो भी वही है चालीस पचास चल रहा है अरे बेचेंगे ना तीस पैंतीस चालीस है सब बेच देंगे आपको अरे कोंटल में सही पड़ेगा आपको कोंटल के हिसाब से जोड़ लीजिए तीस रुपये किलो हिसाब से माँगूर तो वही बीस रुपये किलो है चालीस या तीस रुपये

राफ़ी तो वही है एक ही रेट है दोनों

ठीक है माँगूर मे कम कर देते हैं फ़ि राफ़ी मे कम नहीं करेंगे ख़त्म कर रहे दस तक में कर दे रहे हैं वही सात बजे खुल जाती है

आठ बजे हम तो आठ बजे तक जाते हैं आनलाइन चाहिए मेरे को कैस कैस होगा तो कैस दे दो चाहे आनलाइन दे दो आनलाइन में सही रहता है कौन कैस लेकर इधर उधर दौड़ेगा दस नौ